हाँ हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा पीढ़ी को अपना जीवन साथी प्राप्त करने में अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण छेत्रों में अधिकतर जीवन साथी घर वालों की अनुमति से मिलते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं पहचानते भी नहीं हैं और उसका पता भी नहीं होता कि उपयुक्त हमारे लिए अच्छा सही जीवन साथी है इसलिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लह रहना पसंद करते हैं क्योंकि वह शहरी क्षेत्र में अच्छी जीवन साथी की कामना करते हैं कि शहरों में अधिकतर लव प्यार संबंधी पहले लड़का लड़की जान लेते हैं उसके बाद मैरिज करते हैं तो इसलिए अधिकतर लोगों को शहरों में बसना पसंद लगता है